हेलो कृष्णा होटल से बात कर रहें जी हमने ऑर्डर दिया था वो हमारे पास अभी तक नहीं पहुँचा है और हमारे ऐप के द्वारा जो हमें बताया जा रहा है कि आपका खाना आपके पास पहुँच चुका है ऐप में यह गलत रूप क्यों दिखा रहा हैं लेकिन खाना हमारे पास अभी तक नहीं पहुँचा है फिर भी ऐप हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल कर दिखा रहा है ये क्या कारण है इसका समाधान हमें जल्द बताएं और इसका निवारण भी बताएं ये कैसे निवारण हो इसका और हमारा खाना हमें कैसे मिले क्या करना चाहिए हमें